विवाह शादी होइ छै हमरा आर घरमे मनबै छियै सु अथी ओहिमे सबगोटा शामिल होइ छियै कर कुटुम्बके बोलबै छियै आओर साड़ी नुँआ कीनै छियै विवाह शादीमे सिनूर लहठी जे होइ छै ओसब जे जुटबै छियै सब कनियाँके लिये लड़का केलिये सब विध व्यवहार करै छियै उटकन भुँजल जाइ छै मटकोर कयल जाइ छै भोजभात करै छियै खुशी मनबै छियै नँचै गाबै छियै भोज भात खाइ छियै सबरङ्ग करै जे बराती जाइ छै लड़की आबै छै सबविध होइ छै जयमाला होइ छै करकुटुम्ब आबै छै सब खुशी मनबै छियै मूड़नमे मूड़न करैलए जाइ छी बाल बच्चाके तऽ जगरना होइ छै भोज भात होइ छै

ओक्कर सब बाल बच्चाके ओहिमे मूड़न होइ छै ओकरा बाल मूड़ल जाइ छै नौआ से आ ओकरा बढ़िऑंसॅं जे दही लगाएल जाइ छै सब विध व्यवहार कए कऽ ओकरा बढ़िऑंसॅं ओकरा कयल जाइ छै तब घर आनै छियै बाल बच्चाके तब जाइके ओहिमे सब करकुटुम्ब खाना पीना कपड़ा लत्ता दए कऽ बिदा करै छियै बिदा कए कऽ तब जाइ कऽ बालबच्चा अपन घरमे खाइ पीयै छियै रहै छियै बढ़िऑं खाना उना बनै छै ओहिमे भोज भातमे पूड़ी सब्जी होलै रसगुल्ला होलै सब आइटम ओहिमे बनै छै बेगुसरायके इसब बढ़िऑं खुशी छिकै बढ़िऑं होइ छै ई तऽ फारवर्ड चीज छिकै ई बिहारके बेगुसरायके आरो बच्चा बुतरू जे होइ छै जनम ओहिमे बच्चाके बच्चा दर्द होल पेसेन्टके लए गेलहुॅं हमरा तऽ होस्पिटलमे डलेबरी होइ छै डलेबरी होलाके बाद घर आनै छियै बढ़िऑंसॅं खुशी मनबै छियै बेटा आर होइ छै तऽ खुशी मनाइ कऽ ओकरा बढ़िऑंसॅं नहबा धोइ कऽ छओ दिनामे ओकरा छट्ठी उट्ठी करल जाइ छै ओहिमे बढ़िऑंसॅं कपड़ा लत्ता पिन्हाएल जाइ छै कपड़ा लत्ता पिन्हाइ कऽ ओकरा काजर टिक्का पाउडर करल जाइ छै खुशी मनबै छियै तब अपन भोजभात खाइ छियै बढ़िऑंसॅं रहै छियै सब पार्टी उटी दै छियै दोस महिम आबै छै करकुटुम्ब नोत रिश्तेदार आबै छै ओहिमे दोस्ती प्रेमी आबै छै खुशी मनबै छियै नँचै गाबै छियै छट्ठी करबै करल जाइ छै ओहिमे छओ दिनमे करल जाइ छै ओकरा तब जाइके सबचीज घरमे अथी पेसेन्टके घर लए जाइके ओकरा सबचीज कराएल जाइ छै खाना पीना देल जाइ छै आइटम सबरङ्गके बनै छै खाना ओहिमे तेकरबाद अपन अपन घरमे रहै छियै बढ़िऑं सऽ केना कए कऽ आरो दुनियाँमे विवाह शादी होइ छै सब देखै उखै छियै सब गोतिया पड़ोसके विवाह शादीमे जाइ अबै छियै खुशी मनबै छी नाँचै गाबै छियै साड़ी नुँआ पीन्है बेचै छियै अपन लहठी सिनूर पेन्है छियै सबरङ्गके सिंगार पेन्है छियै ओहिमे बढ़िऑं लागै छै लोग ओहिमे जाइ छियै खुशी मनबै छियै पाटीमे जाइ छै आदमीसब लए जाइ छै नोता पिहानी दए कए खुशीसऽ ओहिमे जाइ छियै शामिल होइ छियै शामिल होलाके बाद ओहिमे अपन नोता पिहानी पूरै छियै भोजभात खाइ छी खुशी मनाइ उनाइ कए अपन अपन घरदुआरि तब आबै छियै ई बेगुसरायमे इसब परम्परा छिकै बढ़िऑंसे इसब खुशीके छिकै होइ छै बेगुस अथी बिहारके इसब बहुत नीकसे होल जाइ छै यहाँ बस सब चीजके साथ होल जाइ छै बढ़िऑंसे इसब सम्मान साथ होल जाइ छै विवाह शादी बेगुसराय डिस्टिकमे इसब बढ़िऑंसे होइ छै सब नाँचैगाबै छै सब खुशीके मारे अपन रहै छै बढ़िऑंसॅं खाइ पीयै सब मिल जुलिके विवाह शादीमे कीसब लागै छै विवाह शादीमे लड़कीके दे सकै छै लहँगो दै सकै छै साड़ियो दै सकै छियै बहुत किसिम जेकरा जइसन पूरै छै ओइसन दै सकै छी जेबर जत्था होलै जे होलै अपन अतना गरीबो लिये एक रङ्गक भगबान दिन कटैने छै अमीरोलिये दिन कटैने छै एकरङ्ग सबके दिन बराबर चलै छै गरीबोके अमीरोके सबरंगके एकरंग समय कटै छै रातोदिनो बढ़िऑंसॅं कटै छै इसब बढ़िऑं भगवान रीतिरेबाज बनैने छथिन एना कए कऽ विवाह शादीमे बढ़िऑं सऽ अपन सब पहिर ओढ़िकए जाइ छियै खाइपीयै छियै नँचै गाबै छियै बहुत बेहतर रहै छै बेगुसरायके इसब बेहतर इसब होलै विवाह शादीमे नँचनाइ गेनाइ बेगुसरायके फारवर्ड इसब छिकै पसन्दके चीज बेगुसराय डिस्टिकके बिहारके छिकै एहिमे सबटा परिबार आबै छै जाइ छै खुशी मनबै छै बढ़िऑं सऽ अपन जाना आना नोता पिहानी फोनपर जाइ कए खुशी की हमर बेटाक दिन विवाह शादी छिकै अइहऽ अपन नोता पुरै लए पिहानी पुरै लए आ तब ओहिमे सबकुटुम्ब रिश्तेदार अपन जुटै छै बढ़िऑं सऽ आबै उबै छै खाइ पीयै छै जाइ छै बराती उराती मूड़न जग करै छियै ओहिमे जाइ छै ओहिमे कपड़ा लत्ता दै छै बच्चाके बच्चा माइके सबचीज लए कए आबै छै ओकरो फेर सबचीज दए कऽ बिदा उदा करै लए पड़ै छै सबचीज दए उकऽ खाना पीना खिला उला ओकरो कपड़ा लत्ता दए कऽ सबचीज करैलए पड़ै छै सबचीज एकरा दए कऽ बिदा करै छै पैसाकौड़ी बहुत खर्चा होइ छै गरीब रहै की अमीर रहै बहुत खर्चा कए कए इसब बेगुसरायकए फारबेट ई चीज छिकै पसन्दसए सबटी बालबच्चाकए कएकए निमाहै छै